म्हाका मुगो बाये झाडां आवडटाय म्हुणजे हांव शेंवतें हें रोजीस जावं कितेंय सगलें हांव रोयतालें आनी गंजण बिंजण तें तेसो म्हाका चोड आवडटा रोंवपा आनी आवाकाडो जावं कँसरा फ्रूट तीं बी म्हाका चोड म्हाका एतें माड माडाचें झाडां बी म्हाका चोड आवडटाय रोंवपा म्हुणटगी हांयें म्हुगे कुडक्या माडा बीन घान हांयें बरें कोन वयर काडल्याय माड हांयें चिपकोन चिपकोन बागवोन म्हुगे पोयलीं एक मुगे चोडूं आहलें तें चोडूं आतां भायर गेलां पूण तें पोयलीं ल्हान आसतोना तें आमी शिकोन एशें कोन्न तें झाड माड शिंपतालें आनी शिंपोन आज आमकां वोयर काडन ते नाल्ल मेयटाय सो आमगे बाशेन तें आमी जायते गारां काम केलां हे बाशेन आतां आतां आतां आतां ते सोगले हे बी आमकां आमे बी जाताय म्हुणटगी माकोड आतां कितें दवरनाय हिंगां ते सोगलें आमगे खाताय हिंगां आतां आमचे हेंच पोडला सारकें माकडाचें कोणें गोवोर्मेंटान माकडा लागोन एक कितेंय कायदो काडलेलो जाल्या बोरो जालोलो किद्या खुंयच्यानी जाल्या ते माकोड एक सायडीन उरताले आमकां कितें फ्रूट खाच्या मेयटा आसलो पोणोस खायच्या मेयणाय आमे खायच्या मेयणाय दुसरें म्हणजे निरपोणोस ते जालोले निरपोणोस ते घेयन वोयताय पेरी पेर खायच्या मेयणाय कांयच खायच्या मेयणा म्हणल्या आमी रोयताय कितें कोरया रोंवपा जाय तें रोंवपा जाये न्हू एथेंगे बेश्टे आयडल रावपा जायना न्हू म्हणोन एक आमचे हे तें रोंवपाचें एशें